भारत में नौकिरीनि जो तो ॾाढो बुरो हाल आहे सरकारी नौकिरियूं त ना जे बराबरि आहे इलाही घटि आहिनि सरकारी नौकिरियूं त मां ॿार पढ़े लिखी करे वॾा थींदा आहिनि की असां सुठो कमाईंदासीं लेकिन हिते नौकिरीनि जो हाल बिल्कुलु सुठो न आहे त प्राइवेट में अगरि मा ॿार वञनि था कमाइण त हुननि खे तंखा एॾी था ॾियनि की पूरी नथी पए घर में तंखा बि इलाही घटि टाइम ज्यादा था ॾियनि त ॿारनि जो ॾाढो मूड ख़राब थो थी वञे की असां एॾी पढ़ाई कई आहे अहिड़ो सभु कुझु कयो आहे एॾो पेसो ख़र्चु कयो आहे लेकिन तॾहिं बि असांखे नौकिरी नथी मिले त हिन करे सरकार खे